हेल्ल' मा खालामदों औ ए आं माबाखौ आं माबासो सोंहरनो नागिरदोंमोन नोंनाव बानलु फिथाइखौ बोरै आसार बानायो बानलु गिदिर दङ ना मोनसे बेखौ बोरै बोरै आसार बानायो बेखौसो सोंहरनो नागिरदोंमोन आं आं बानायफेराखै ओमफ्राय आं ओरैनो दं बेखौनो आं रोङैखाय नोंनाव सोंहरनाय जादों माब्लाबा फोरोंफै आंखौ औ ओमफ्राय भयामाव सोनानै दोन्नांगौ ने भयामा र'बारनि ना बथलनि माबानि जानांगोन औ औ बेयावनो सोनांगोन औ औ औ औ दे होनबालाय औ